सुपौलमे एकटा दुकान यऽ विजयके ओकरामे स्टॉप मिलाइए लेकिन स्टॉप नहि नीक यऽ नहि स्टॉप बढ़िऑं यऽ नहि बर्नल बढ़िऑं दै यऽ ओ नहि वासर बढ़िऑं दै यऽ स्टोप चलत कथी पर बर्नल सब बढ़िऑं रहै छै तबे ने ओ तऽ नहि नीक सामान दै छै स्टोप के हुनका से नहि ली स्टोप एक हजार टको लागि जायत कोनो फायदो नहि सामान नहि नीक मिलत तै हमरा से जे केओ पुछय तऽ विजयके जे दोकान छै ओकरासँ केओ नहि स्टोप खरीदब कियातऽ ओकर सामान सब नहि नीक मिलत जानलियै ओकर जे सब चीज छै आँचो नहि बढ़िऑंसे लागै छै खनो नहि बढ़िऑंसे बनै छै ओ स्टोप पर ओहन स्टोप लऽ कऽ की करब अहाँ नहि लेब ओ स्टोप नहि नीक स्टोप छै हमरा से पुछब तऽ हम इएह बात कहब जे एक हजार टको लागि जायत आ स्टोपो खराब मिलत सामानो बादमे कथी लए पछतायब अइ से नीक नहि लेब अहाँ